फुजाखौ माबायदि होयोमोनथाय गोदोनि आइ आफाफोरा आं खिन्थानोसै लारि लारि लारि लारि दाउसा होयो लारि लारि दावदै होयो माइनाव बोराय माइनाव बुरैनो बेनिफ्राय मोसानोसै दौदिनिया बे दाउसा दावदै होजोबदोंबा बे दौदिनिया खर' जांख्रिसिगोननो बेनिफ्राय खावलाय गोसोमा बुना होदो होनसिगोन दलखौब्रा खामखौ खामखौ बिदि होनो खावलाय गोसोमा बुदो दे खावलाय गोसोमा बुदो ब्रिंदा ब्रिंदा ब्रिंदा ब्रिंदा होननोसैब्रा ओमफ्राय दा दागुमहा दागुमदा होननोसै नुदोंब्रा खेराइखौ गोदोनिफ्रायनो नुनाय दासो गैला होला बोसोरबा लानाया बोसोरथामबो लायासै बोसोरबायावबो होआसै जों गामियाव खेराइ दंमोन आगोलाव बेनो आरो आं जोंहानि बोराया दौरिमोन दौरिमोन आरो बोराया बिदिनो दाउसा दावदै हादानाय बेफोर फाप नांना थैबाय नामाब्रा बिदिबो सानो आंनिया नंगौना नङाब्रा दाउसा दावदै हाथारबाय थायो बेयाव थैदों नामालै फाप नांबाय नामाब्रा बोरायालाय बिदि सानबाय आंहा दा दौरि बानायथारदों

दादों आरो आरो मोजांमोनहाय आंना बोरायाबो गला मात अनोमोन खेराइनि सोमोन्दोआनोथ' बिनोब्रा मोसानायखौ मोसानायासो खिन्थानांगोन माथोबालाय ऐ खावलाय गोसोमा बुना हो ओरै ओरै जासिगोन दौदिनिया